औ हेल'

औ कक्राझारनिनो बबेनिफ्राय फैनाय औ औ औ ओमफ्राय

लामायाथ' माबायाव कक्राझाराव ओंखारदो कक्राझाराव ओंखारनानै फैनो रोंगोनदा खिन्था हरबा ए फैफेराखैबा आं

लांनोथ' हायो दसे नेथ'नो हागोनबा नेथ'दो आं खामानि मावदों दसे फैयोबाथ' बारा दाम लायामोन ट्रेकार दं टेम्प' दं ट'ट' दं माबाजों जोंनि सिमावथ' थ्रिस थाखा लायो ट्रेकारा बिस थाखा लायो ट'ट' फ्रा बो बिदिनो लायो एखे एसे थाब सफैयोमोन आरो फैनो हाब फैनो हाब माबाबा हायाबा दसे थाथ'दो आं लायगोन

आं एसे खामानि मावगोरदों नालाय न'आव दसे थाथ' नांगोन नोंसोरो बे माबायाव जिरायनानै बासटेनाव औ औ दसे थाथ' औ औ आं ओंखाम माबाबा खामानि जोब्बा ओंखाम ओंख्रि मोनबा आं लायसै नानै था दे